मां स्विग ता मां स्विगी कस्टमर में थी गाल्हायां मां ने तव्हांजे स्विगी मां रोटी आर्डर कई हुई पर उहो रोटी बिल्कुलु सुठी न आई त वरी मां बियो दफ़ो कैंसिल करे वरी सा रोटी आर्डर कई पर वरी बी सुठी न आई हुन में फ़ुलिको पापड़ वांगुरु टुटंदो पोइ वने सुकी वियो हुओ चांवर कचा ॿीठा हुआ भाॼियुनि में लूण न जेकी भाॼियुनि मटर वारी भाॼियूं हुयूं त उन में न मटर ढंग जा न ग्रेवी ढंग जी त असां छा खाऊं वरी मां चयो की ठीकु आहे न आहियो आ त वरी ऑर्डर कयां थी पर वरी ख़राब ई आहियो औरि ॿ मिठाई जा पीस आहियां हुन मिठाई जे पीसनि में बि फफ़ूंद लॻियलु हुई हिक त ॿ था ॾियो हुनखां पोइ बि हुन में फफ़ूंद त ॾियो छो था हुनखां पो वरी सोचो पीज़ा थी घुरायां त पीज़ा में खोखे में भाॼियूं पूरी बिखरी वियूं हुयूं भाॼियूं बि कचियूं कचियूं ढंग जी भाॼियूं ई न विधियलु चीज़ न विधियलु ॿियो कुछ बि न विधियलु हुओ कीअं खायूं असां औरि वरी हुनखां पोइ मुंहिंजा माइट आहियां त उहे पिज़ा वठी आहियां त वरी मां सोचो की हाणे उहो पीज़ा मां छा खाईंदमि अॼ खां पोइ मां स्विगी मां कॾहिं बि कुझ बि आर्डर न कंदमि हुन में को सुठो अचे ई न थो